हेलो हम इट चोबीसमे फोन लगेलहुँ हम अखन तक हम खानाके ऑर्डर कयने छलहुँ से अखन तक हमर खाना नहि आबि पाइल से कनि अहाँ हुनकासँ पूछियौन कतय ओ छथि आ कखन एतैथ खाना